डोगरे डोगरी बोल्लियै मता मता मान करदे न कन्नै ते अपनै ध्यारें कल्चरस गी ट्रडीशन गी जि'यां शट्ठ दा ध्यार औंदा कन्नै गै ध्यार औंदा जेह्का एह् सुट्टु बुट्टुएं ध्यार आंदा कन्नै एह्का त्याह्र औंदा ऐ बच्छ दुआह् दा सारियां कुड़ियां जनानियां किट्ठे होइयै जंदियां नै ते अपनै मांमां जंदियां न ते अपनै जागतें दी लम्मी उमरै ताईं लम्मी उमरैं उमरै ताईं इस त्य़ौहार गी बनांदियां न कन्नै गै डोगरी बोल्लियै डोगरी साढ़ी जान ऐ साढ़ी पैह्चान अस डोगरे आं आक्खने आं शाना कन्नै असैं जित्तियां न जंग्गां घमसानै कन्नै डोगरे डोगरी बोल्लियै अपने इतिहास गी चेत्तै करदे नै जिसलै जर्नल जोराबर सिंह होरैं अपनी फौजें गी लेईयै गुलाब सिंह गुलाब सिंह जी दे आदेश उप्पर गिलगित बाल्तिस्तान तिब्बत दा ल्हाका फतह कीता हा ते जम्मू कश्मीर दी रियास्त गी ते डोगरा राज़ गी बड़ा गै बड़ा अग्गै बधाया हा कन्नै गै डोगरी दा जेह्का प्रभाव ऐ जम्मू शेत्तर च ते कन्नै गै अन जेह्की साढ़ी नमीं पीढ़ी ऐ एह्दै उप्पर डोगरी दा बड़ा गै मता गै शैल प्रभा ऐ सारे माऊ बब्बे दिक्खी दिक्खियै डोगरी बोलदे नै ते सिखदे नै ते डुग्गर दी इक बड़ा लम्मा इतिहास बी डोगरी असें सनांदी ऐ ते कन्नै गै डोगरी दा मान ते सम्मान बी मता गै जरूरी ऐ अज्ज भारत दे कानून बिच्च डोगरी इक नमीं भाशा बनी गेई जेह्की कांस्टिचूशन च इक नमीं भाशा बनी गेई ते इक एह् बड़ा बड्डा सम्मान थ्होया डोगरें गी